سینتالیس ہزار پانچ سو پچپن چھہتر ہزار آٹھ سو چھیاسی ایک لاكھ انیس ہجار دو سو بارہ پانچ لاكھ چھبیس ہزار تین سو ستہتر نو لاكھ سینتالیس ہزار نو سو ننانوے